मोबाइल जे लेलहुँ लेकिन मोबाइल बढ़िआँ नहि पाइयो लए लेलहुँ बेसी आओर कोन दोकानमे लेलहुँ कहाँ लेलहुँ नहि लेलहुँ बहुत घटिया पड़ि गेलहुँ हमरा मोबाइल एकदम नहि नीक छै आओर पैसो लागि गेल आओर मोबाइल खराब भए गेलय आब की करियै कहब कोन दोकानमे लेलियै से नहि पता छै आब वएह जानबे ककरो पुछबय तभिये ने